हेलो जी प्रणाम डॉक्टर साहेब सर अपने अभी क्लिनिक पर ही छियै जी हमर तऽ अहीँ से मतलब इलाज करवावै लेल पहुँचतियै रहै पहुँचबै लेकिन ओहिसँ पहिने सोचलियै कॉल कर ली अहाँकेँ सर की व्यवस्था छै मेडिकलके लेल की व्यवस्था यऽ अपनेके क्लिनिकमे जी जी जी जी जी डॉक्टर साहेब अपनेसँ इच्छा जिज्ञासा रहै अपनेसँ एगो हमरा मनमे सोचलियै अहांँसे जिज्ञासा शान्त करै हेतु अहाँ से हम क्वेश्चन प्रश्न करियै जिज्ञासा करियै कि छोट मोट दिक्कत यऽ हमरा बॉडीमे तऽ सोचलियै अहाँ कोनो एहन होममेड कोनो चीज बता दियै घरमे जाहिसँ युज करि कऽ हम अपन समस्या के दूर कर ली तऽ बड़ा बढ़िऑं हेतै आओर बहुत कृतज्ञता हेतै अहाँके अगर एहन सजेशन हमरा दै छी तऽ सर सर हमर सर हमर प्रॉब जी जी जी

जी जी जी बड़ा सुन्दर बड़ा सुन्दर ढ़ंगसँ अहाँ हमर जिज्ञासाके शान्त करलियै डॉक्टर साहेब तऽ हम फेर अहाँसँ दर्शन करै लए आयबे करबै अहाँके क्लिनिक पर लेकिन फिलहाल अहाँ जे हमरा परामर्श देलियै हँ जे सलाह देलियै हँ ओ हमरा हम अच्छा से पालन करैके घरमे कोशिश करबै तऽअखनो अहाँ से हम अहाँके नम्बर हमरा पास छैबे करै जेबै अहाँ से मिलबै आओर प्रॉपर जानकारी एज ए फिजिकल अहाँ लग बैसबै आओर जे समस्या सभ देखबै अगर आयुर्वेद से नहि ठीक हेतै तऽ एलोपैथ दिश जेबै सोचलियै अहाँ स्वदेह उपस्थित रहबे करबै ठीक छै सर ठीक छै सर एक बेर पुनः अहाँकेँ प्रणाम हम आबै छी फेर अहाँसँ मिलय ला ठीक छै प्रणाम सर जी ठीक छै सर तऽ फोन हम काटै छी आब आ पुनः हम आबै छी अहाँके दर्शन करब